जोङो गोदोहाय गथ'फोरखौ बै अलंबारखौ जोङो बुङोमोन आरो गथ'फोरखौ ओइ अलंबार अलंबार आंनि फिसानि थाखाय थाइसे थालिर हर बा दावदै हर लाबो लाबो दावदै हो जाहो होननानैहाय आङो बुङोमोन गथ'फोरखौ आरो दाबो जोङो बै अलंबारखौ लानानै आरो अखाफोरखौ लानानै बिसौफोरखौबो जोङो बेबायदिनो लाबो लाबो दादै हो जा होननानैहाय जोङो बिसौफोरखौबो जों बुङो आरो अलंबारा बयनिख्रुय देरसिन हिसाबै हाथरखिनि गेजेरावहाय बयनिबो देरसिन हिसाबैहाय अलंबारखौ नुसारो बेनिखायनो बे अलंबारखौबो हौनै अलंबारा आबौ होननानैहाय जोङो बुरखायो आरो बिसौफोरखौबो दा बेबायदि लानानै माने अलंबारखौहाय बयनिबो देरसिन हाथरखि होननानै बयबो सानो आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि फिसा बा जोंनि बिसौफ्रा माने बे गोजौआव मोनानि समावहाय बुरखायनाय समाव बेवहाय जुदि गोजौआव देखाय हरोब्लानो गोजों नुनायजों लोगोसेनो बिसबफ्राबो बेखौ गनायनानै सिरि थायो आरो दा जोङो बेनिखायनो बयनिख्रुय जौसिनाव जोङो अलंबारखौ देरसिन नुयो हाथरखिनि गेजेराव अलंबार आरो अखाफोरखौ जोङो बेबायदिनो गथ' गथायफोरखौ जोङो बोराबनाय समावहाय जोङो बुजायो आरो बेबायदिनो दा आङो बेखिनिखौ अलंबार आरो अखाफोरनि सोमोनदोखौ लानानै आं बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय जोंनि बे बि टि सि नि हालामाव दिनैनि बाथ्राखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय